हमरा परिवारमे हम तीन भाइ आओर एक बहीन छी आओर साथमे मम्मी आओर पापा हइ आओर दादी भी साथमे रहैत छै पापा हमर तीन भाय हइ बड़का भाइके दुगो बेटा हइ मझिलाके तीन तीनगो बेटा हइ आओर साथमे हमर पप्पा ईलेक्ट्रोनिकके दुकान खोलले हइ जाहिमे काम करैत छै ओहि से हमनीके रोजी रोटी चलैत हइ आओर मम्मी गृहणी हइ जे घरके काम करैत छै बहीन छोट बहीन जे अभी टेन्थमे पढ़ैत छै आओर एक छोट भाइ हइ ओ अभी चौथा क्लासमे पढ़ैत हइ आओर मझिला भाइ जे हइ ओ अभी दोकान पे रहैत छै आओर साथमे चाचाके जे लड़का हइ ओ सब सीतामढ़ी जिलामे पढ़ैत छै आओर बड़का पापाके जे दुनू बेटा हइ ओ दुनू बाहर अपन कमाइत छै